हॅलो हां हां म्हाका नू म्हज्या भावाच्या लग्ना खातीर एक पांचशें लाडवांची ऑर्डर दिवपाची आसली हय ते म्हाका फुडल्या म्हयन्याचा पांच तारखेच्या पयली जाय पडटले कि तें सात तारीख लग्न आसा ऑके ऑके तुमच्या त्या लाडवांची वरायटी म्हाका नू एक तुमची वरायटी कितें आसा हां म्हाका नू ड्राय फ्रूटचे आं ड्राय फ्रुटचे जाय आसले हय हय ग्रे सगले मिक्स येता ते

आमी रेवोड्या रावता

आं ना ना येवंक मेळटले

आं आं ऑके सो तुमची पर के जी कितली रेट आसा आं बरें आं आनी खंयचे अशे आनी खंयचे पदार्थ बी करता अशे आनी खंयचे ऑर्डरी बी घेता हय हां बरें बरें आं बरें हां बरें